آج کل کے ٹیکنالوجی والے دور میں تو فوٹوگرافی اگر آپ ابھی کرتے ہیں تو آپ کو ابھی کے ابھی مل جائے گی پہلے فوٹو کھنچتا تھا پھر اس کی رول بنتی تھی پھر اس کی رول دھلتی تھی پھر ایک لمبا پروسیس ہوتا تھا اس کے بعد پھر کہیں تمہارے فوٹو آتے تھے آپ دیکھ نہیں سکتے تھے کہ جو کھنچ گیا وہ کھنچ گیا اب آپ پہلے دیکھ لیں اس کو فوٹوؤں کو فوٹو کھینچیں فوٹو کو دکھ لیں اور پھر اس فوٹو کو دیکھنے کے بعد اگر آپ کو اس کو دھلوانا ہے تو آپ اس میں سے سیلیکٹ کرلیں آپ کے ہاتھ کے ہاتھ دھل جائیں گے ٹائم کی بچت ہے ٹائم کم لگتا ہے پیسے کم لگتے ہیں کام جلدی ہو جاتا ہے اور کام کے بڑھنے اور گھٹنے کا یہ ہے کہ پہلے ایک آدمی کے لیے بہت سارا کام تھا اب اب کئی لوگوں کے لیے بہت چھوٹے چھوٹے کام بنٹ گئے ہیں تو اس میں کام میں ترقی بھی ہوئی ہے کام میں گھاٹا بھی ہوا ہے دونوں طرح کے وہ کام ہوتے ہیں جیسے جیسے لوگوں کے اپنے کام ہیں فوٹو میں کلیئریٹی بڑھتی چلی جارہی ہے ایچ ڈی اور دنیا بھر کے کیمرے آتے چلے جا رہے ہیں تو جیسے جیسے ٹیکنالوجی بڑھ رہی ہے میں سمجھتا ہوں اسی حساب سے جو ہے کام کے رسائے بھی بڑھ رہے ہیں ذریعے بھی بڑھ رہیں ہیں اور جو پرانے لوگ ہے ان کے لیے مشکلات بھی پیدا ہوتی ہیں اس نئی چیز میں ڈھلنے کے لیے